एहेन कोनो स्पेसिफाइड जोनर तऽ नहि कहि सकैत छियै लेकिन हम जे समाजक जे मार्जिनलाइज्ड वाइस छै ओकरा स्वर दैमे हमर विश्वास रहल अइ ओकरा बारेमे हम लिखैत छी एकर अलावा जे हमर अपन जीवनक जे भोगल यथार्थ अछि जे हमर अपन जकरा आत्मसंस्मरण अछि ओकरा हम अपन लेखनीमे जगह दैत छियै आ जे परिवर्तन भेलैए जे परिवर्तन समाजिक परिवर्तन हमरा हमरा आँखिक सोझाँ भेलैए ओहि परिवर्तनके हम चित्रित करबाक प्रयत्न अपन लेखनीमे अपन चाहे काव्यमे जे कोनो विधामे से देबाक प्रयास करैत रहैत छियै आ इहो प्रयास करैत रहैत छी जे एक रूपता नहि रहै हम अपन जे कथ्य छै ओहिमे विविधता आनयके निरन्तर प्रयास करैत रहैत छी